खेतके बचाबै लेल जे छै हमसब पहिले ओकरा तारसँ घेरि दै छिए या नहि तऽ जेना अहाँके होइ अइ पक्षीसब जेना हमला केलक तब पक्षीसबके अगर कोनोटा ई बना देलहुँ अगर की एकटा आदमी टाइपके खड़ा कऽ देलहुँ ओ आदमी जेना कोनो चीजके बनि गेलै ओकरा कपड़ा पिनहा देलिए आओर कपड़ा पिनहाके ओकरा अगर मुँहपर सबकिछु लगाकऽ एक बार सेट कऽ देलिए तऽ ओकरा दिक्कत ओ जे छै पक्षीसब ओकरासँ डरि जाइ छै पक्षी सब तनापर बैठि जाइ छै बात रहलै गाँवके जे बकरी तकरी होइ छै तऽ ओ तऽ बहुत परेशान करैए ओ बकरी सबके बचाबै लेल अहाँके एक आदमीके या तऽ रहऽ परत या नहि तऽ खेतके घेरऽ परत अहाँ जे अन्दर इलाकामे जखन जेतै अहाँ रहि नहि सकै छिए ओ जगहपर अहाँ की करबै घेरै परत लेकिन तैओ खेती सबके बकरी खस्सी ईसब कनिटा नोकसान पहुँचाबै छै आ जेना पूर्णिया भेलै पूर्णियाके अगल बगलमे जे छै मेन मार्केटमे अहाँके खेत बहुत ककरो ककरो मिलतै ओकरा तऽ लगभग लोकके घेरले रहै छै लेकिन जहन अन्दर अन्दरूनी जेबै अहाँ गाँवमे अन्दर जेबै तऽ ओसब एरियामे खेती कनिटा दिक्कत भऽ जाइ छै ओसब एरियामे जेना हमर जमीन अइ तऽ ओसब एरियामे खेती करैलए हमरा ओकरा घेरऽ परै छै बाउण्ड्री वॉल देबैमे बहुत खरचा भऽ जाइ छै खस्सीसब बकरीसब अहाँके जे लोकल लोक जे छै ओसब कनिटा गुटबाजी केलक जे खस्सी बकरी सबके छोड़ि देलक ओसब कनिटा खेत सबके परेशान करै छै बस इएह आओर की हेतै